जी हाँ हमारी इसलिए एक साल की एक घटना मुझे याद है जब देश में एक वायरस आया जिसका नाम कोरोना वायरस था उसमें उस वायरस के वजह से काफ़ी लोग मरे उसमें हमें लॉकडाउन जैसे चीज़ देखना पड़ा लॉकडाउन का मतलब है कि हम लोग पूरे देश में हर चीज़ बंद रहता था जिसमें हम लोग घर ही में रह के हर चीज़ करते थे घर के बाहर निकलना हमें अलाउ नहीं था अगर हम लोग घर के बाहर निकलते थे तो पुलिस वाले मारने लगते थे हमने इस वायरस में देखे कि हमारे देश के कई लोग मारे भी गए इस बीमारी से उस समय दवाई नहीं बनी थी जिसमें हमें बहुत ही कठानाईयों का सामना पड़ा अगर हमें अगर हम बीमार पड़ जाते तो हमें सबसे पहले उस बीमारी का इलाज़ नहीं तो हमें कोरोना वायरस का इलाज़ क्वारंटाइन कर दिया जाता था हम लोग को चौबिस घंटे पहले क्वारंटाइन करके जाता था कि हमको कोरोना वायरस तो नहीं उसके बाद हमें बीमारी का इलाज़ होता था उसमें हमें बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यह चीज़ हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी